आंनि सेथि प्रदाक्त पजिटिभआ जाबाय स'ना बे स'नाखौ आं जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल दखानाव बायनाय जादोंमोन बे स'नाखौ आं बाजौनि बायनाय जादोंमोन बे स'नाया जोबोद मोजां गाननोबो आरो रङाबो खारा साइजआबो जोबोद मोजां गाननोबो बिराद साइज नुयो दख'नाफोरजोंबो बिराद मोजां बे स'नाखौ बायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों बयबो बायनो हागोन